जियां कि में बाह्रमीं दे पेपर दित्ते ते में ईजीनरिंग दा फार्म लाया ते मेरे नंबर पेआ तामिल नाडू ते जिसलै में तामिल नाडू गेआं ते रेलवे स्टेषन दे बाह्र गे में सोचेआ के कालेज़ धोड़ी पुज्जने तक्कर मीं कोई जियां में जाना कालेज़ अपने ते इक ऐटो करी लैना में कोई ऐटो रिक्शा तक्की लैन्नै ते जिसले में उंदे कन्ने कीती गल्ल बगैरे कीती ते जिसले मिगी पता चलेआ ना उनें हिन्दी आंदी ना उनें डोगरी आंदी उनें सिर्फ अपने लैंगवेज आंदी तामिल ते में इध्दरों गै बड़ा ओह् होईया ते इक साढ़े भाईया हे बिलावर दे ओह् बी उध्दर गै इंजीनरिंग करा दे हे ते में उनें फोन कीता महां इयां इयां गल्ल होई ऐ कि एह् मेरी लैंगवेज नी समझा दे ते उनें मिकी इक बंदे दा नंबर दित्ता इक होर ऐटो आह्ला हा उसी थोह्ड़ी बौह्ती हिन्दी आंदी ही उनें नंबर दित्ता ते आआ चल तूं इसी फोन कर ते एही आंदी ऐ ते तूं एह्दे कन्नै गल्ल गुल्ल कर ते एह्दे कन्ने कराया कर ते आ जा इध्दर महां ठीक ऐ जियां उनें मिगी नंबर सैंड कीता त में तक्केआ की इंदा फोन फान कीता महां अंकल इध्दर आ जो भला में रेलवे स्टेशन कोल खड़ोते दा मिगी तुसें कालेज़ छोड़ना ते आओ ते उनें बी आक्खी ओड़ेआ कि आना में पंज मिन्ट रुकी जा में आया ते जिसलै ओह् आए ते में उंदे कन्नै गल्ल बात कीती इयां इयां ओ ऐ एह् मेंरी केई लैंगवेज़ बी समझा दे आक्खा दे चलो उनें नी ही आंह्दी जिदा में ऑटो कीता ओह् आक्खा दे मिगी आंदी में बाह्र बी बड़ा चिर ओह् कीते दा कम्म कीते दा ते मिगी हिन्दी बगैरा बी आई जंदी ऐ थोह्ड़ी बौह्ती ते में उनें बोल्लेआ कि चलो मिगी कालेज तक छोड़ी ओड़ो चलो उनें फिर मिगी जिसले कालेज लेआना ही ते में उंदे कन्नै बड़ियां गल्ला गुल्लां करदे आदा हा मिगी उंदा स्वाभ बड़ा शैल लग्गेआ क्योंकि उनें बड़ा शैल मेरे कन्नै व्यावहार कीता की अगर बंदे जम्मू दा एड्डी दूर इध्दर आया दा ऐ बड़ा शैल मिगी उनें ट्रीट कीता ते उनें उध्दर फिर उनें इक जगह ऐटो रोकियै पैह्लैं मिगी उनें चाह् पलाई अग्गें उनें अग्गैं नारियल पानी पलाया मिगी उनें ते आक्खा दे हे में ते आक्खा दा हा रैह्न देओ आक्खा दे हे कोई गल्ल नी तूं पैह्ली बारी इध्दर आयां ऐं ते कक्ख नी होंदा जार पी लै पी लै फिर फिर असें जिसले फिर तों ऐटो स्टार्ट कीता ते उंदे कन्नै गल्लां गुल्लां करा दे हे की मिगी इध्दर इन्ने साल होईयै कम्म करदे मिगी जदूं नमां नमां इध्दर लग्गेआ हा ते मीं बी नी आंदी ही एह् लैंग्वेज़ ते हून में बल्लें बल्लें सिक्खी गेदा ऐ ते जियां उनें मिगी पजाया मेरे कालेज़ ते में बोल्लेआ दुए साढ़े बिलावर आह्ले भाईया दिन ध्याड़े उध्दर आईये ते मीं सनाया कि अंकल बड़े गै शैल नै सारें दी हैल्प बगैरा करी ओड़दे बड़े गै प्यार कन्नैं सारें कन्नै बोलदे ऐं ते कियां कि'यां इ'नें उनें मेरी बड़ी मदद कीती इक ते उत्थें रेलवे स्टेशन तों लेईऐ मेरे कालेज धोड़ी पुज्जने धोड़ी बड़ी मदद कीती उनें पैसे बी बड़े घट्ट लैत्ते मेरे कोलूं ते ओह् उनें पैसे बड़े घट्ट मेरे कोलूं लैत्ते